بسم اللہ الرحمٰن الرحیم میرا فیوریٹ ٹرپ جو ہے جو میں آج تک بھول نہیں پائی بچپن سے خواہش تھی عمرہ کا اور حج کی سعودی عرب جانے کی اللہ پاک نے وہ خواہش دو ہزار تیئس میں میری پوری کروائی اور میں وہاں گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اور سب سے اچھا یہ رہا رمضان المبارک میں نے وہیں گزارے اور وہ میرا ایک خواب تھا وہ حقیقت میں مجھے یقین نہیں آیا ہم وہاں پہنچ گیے جو ہمارے حالات ایسے نہیں تھے کہ ہم پہنچ سکیں اللہ نے ہمیں پہنچا دیا اور ہم نے اپنی بیٹی کا وہاں روزہ بھی رکھوایا وہاں کا تو بیان کرنا ہمارے الفاظ ہی نہیں ہیں ہمارے پاس اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم یہاں واپس آگئے ہم اپنا دل وہیں چھوڑ آئے اور ابھی تک ہم انہیں خیالوں اور خوابوں میں گھومتے رہتے ہیں سعودی میں ہی مکہ مدینہ وہاں کے بازار وہاں کی رونق وہاں کی خیر و برکت ہر چیز جو ہے نہ ہم سے ایسا لگتا ہے کہ آج بھی ہمارے دل میں بالکل تازہ ہے اور دوبارہ جانے کی خواہش رکھتے ہیں